हैलो सर वेलकम टू भारतीय क्लोथ हाऊस आओ अस थुआढ़ी केह् सेवा करी सकने आं कोई निं सर थुहानू कपड़े थ्होई जाह्ग सर जनानियें बच्चें कोला लेइयै बजुरगें धोड़ी कपड़े थ्होई जाङन तुसेंगी बढ़िया क्वालिटी च बच्चें दा बी ऐ सर अ साढ़े कोल पंज सौ कोला लेइयै सर दस्स ज्हार बाह् ज्हार रेंज़ धोड़ी कपड़े थ्होई जंदे आ

यरो लैहंगे बी हैन लैहंगे थुहानू टॉप क्वालिटी च देगे अस वीरै सबकुछ ऐ थुहानू शकैत दा मौका निं थ्होग हर इक्क प्रकार दे कपड़े हर इक्क इक्क प्रकार दी वैरायटी आओ ते स्हेई साढ़ी दुकान उप्पर इक्क बारी अस थुहानू आक्खा नै की साढ़े कोल सब स्टॉक एबेलएवल ऐ तुस आओ ते सेही इक्क बारी दुकानै र आं जी सर आओ आओ सर इक्क बारी दुकानै र पधारो सर थाह्नूं अस डिस्काऊंट बी पैसे बी देगे अस

ठीक ऐ सर आओ थुआढ़े बास्तै स्पेशल डिस्काऊंट बी देगे थाह्नूं ओके सर